हैलो जी कहिए क्या बात जी आपको क्या लेना कौन सा सब्ज़ी लेना है वह अभी तीस रुपये किलो है पैंतीस रुपये नहीं वह अभी से महँगा हो ही गया मिल ही नहीं रहा है ना इसीलिए अब कितना ये करके लाते हैं ना महँगा नहीं सब्ज़ी लाने में बहुत कठिन हो परेशानी होता है इसीलिए वह सब महँगा ही है वह पैंतीस का ही लगेगा उससे कम नहीं लगेगा नहीं तो उससे कम में परोफिट नहीं है ना हम जो ला रहे हैं तो हमको भी तो परोफिट होना चाहिए ना वह बैंगन हैं टमाटर है गोभी है टमाटर पचास रुपये केजी है जी अभी सब सब्ज़ी अभी सब महँगा है ना वह अभी धूप के कारण तो सब्ज़ी निकल भी नहीं रहा है ना इसीलिए सब सब्ज़ी महँगा है नहीं तो फिर तो फिर बेनिफिट हमको भी तो कुछ बेनिफिट होना होगा तभी तो हम बेचेंगे ना फिर वहाँ से लाते हैं मंडी जा कर मंडी से ले कर आते हैं फिर भाड़ा खर्चा रहता है तो वह सब हमको भी तो परोफिट होगा तभी हम बेचेंगे ना उससे कम में नहीं पोरोफिट तो कैसे बेचें तो हमको भी तो पोरोफिट होना चाहिए ना तभी हम बेचेंगे ना पोरोफिट नहीं रहेगा तो फिर बेचने से फ़ायदा क्या है यह सुबह धूप में जाने से वहाँ ले कर आने से तो कोई फ़ायदा नहीं हैं पटल अस्सी रुपये केजी है

नहीं नहीं अभी सब सब्ज़ी का रेट है ना वह अभी बारिश नहीं हो रहा है तो सब्ज़ी तो निकल नहीं रहा है तो सब्ज़ी निकलेगा तो महँगा ही मिलेगा ना अभी सस्ता तो कहीं नहीं मिलेगा आपको नहीं तो अभी सब्ज़ी अभी सब्ज़ी निकल नहीं रहा है ना तो सब्ज़ी तो महँगा लगेगा ही आपको आप कोई भी दुकान पर जाइएगा इससे कम में नहीं मिलेगा आपको नहीं उससे कम क्या मिलेगा दो पाँच रुपया कम कर देंगे और क्या कम करें और आपको क्या लेना है ओ मीर मिर्चा भी है फिर घेवड़ा भी है कद्दू भी है मिर्च सौ रुपये किलो

सब महँगा हैं ना अभी वह धूप हो रहा है ना तो सब्ज़ी निकल ही नहीं रहा है तो सब महँगा हैं कोई सब्ज़ी सस्ता नहीं है जब बारिश होने लगेगा तो फिर सब्ज़ी सस्ता निकलेगा मंडी में फिर माल बहुत सारा आएगा तो सस्ता हो जाएगा फिर खुद ही सस्ता हो जाएगा धूप नहीं हो रहा है धूप ज़्यादा हो रहा है इसीलिए सब्ज़ी निकल ही नहीं रहा है बिक्री कैसे होगा उसी में एडजस्ट करके दो पाँच रुपया कम करके आपको लेना है तो ले लीजिए उससे कम में तो पोसाएगा ही नहीं हाँ मुझे

ठीक है ठीक है